میں نے سوئگی سے کچھ کھانے کا آرڈر کیا تھا لیکن میں ڈاؤٹ میں تھا کہ میری پیمنٹ ہوئی نہیں ہے مگر جب میں نے ویب سائٹ پہ دیکھا تو میری پیمنٹ سکسیزفل ہو چکی تھی جس سے مجھے بہت راحت ملی اور میری پیمنٹس زیادہ تھی اس لیے میں بہت گھبرایا ہوا تھا اب میں نے ویب سائٹ پہ دیکھا تو مجھے بہت کمفرٹ اور ڈاؤٹ جو میرا تھا وہ کلیئر ہو گیا